दबाइ सभ सस्ता दबाइ सभ सस्ता कहाँ भेटैत छै दबाइ सस्ता भेटतै रऽ तऽ गरीब लोक मतलब कोइ उपाय होइ जैतै रऽ दबाइ सस्ता नहि भेटैत छिकै गरीब लोगके रूपैआ नहि रहैत छिकै पासमे तऽ कही भी बड़ा बड़ा डॉक्टर जाए छिकै बच्चाके लैके डॉक्टर कन बड़ा बड़ा डॉक्टर कन बच्चाके लैके होस्पिटल तऽ ओ दबाइ लिखैत छीकै तऽ कही तब गरीब लोकके रूपैआ नहि होइत छै कने ओतेक महगा दबाइ लै छिकै दबाइ दबाइ सस्ता मिलैत नहि छिकै तऽ सरकारी अस्पताल गरीब लोग गेल तऽ सरकारी अस्पतालमे दबाइ नहि मिलल दबाइ मिलबो करल तऽ छोटा मोटा दबाइ ओ तनी मनी मिलल लेकिन बड़ा डॉक्टर जे लिखैत छिकै ओ दबाइ नहि मिलैत छिकै तऽ ई लिए की कहैत छिकै सरकारी अस्पतालमे तनी अच्छा दबाइ महगा भी मिलैत छिकै बस प्राइभेट बला जैसे दबाइ मिल रहलै तऽ ओ भी दबाइ रहैके चाही सरकारी होस्पिटलमे जेकि ओ दबाइ गरीब लोग लै सकैत छिकै ओकर बच्चा स्वस्थ रहि सकैत छिकै गरीबके लिए बीमारीके लिए से भए गेलै कि जे रूपैआ नहि गरीब लोगके बचैत छिकै तऽ घर मे जे दू रूपा चाइर रूपा लोग कमबै छीकै तऽ गरीब लोग तऽ ओहो लोग बीमारीमे लगा दै छिकै किआकी महगा दबाइके कारण जेकि सस्ता दबाइ नहि मिल रहलै हन गरीब लोगके लिए तऽ महगा दबाइके कारण गरीब लोग बिकै छीकै रूपैआके कारण बिक रहलै हन कि गरीब लोग कि जे केना हमर बच्चा बचतै केना हमर आदमी बचतै की जाने हम कहाँ से की करिए जे हमर आदमी बच्चे ई लिए गरीब लोग भी की कहैत छिकै ओकरा रूपैआ नहि रहैत छिकै तऽ चारि रूपैआ सैकड़ासँ गाँवमे गेल उठबै लऽ तऽ हइयाँ आइ नहि छीकौ बिहान नहि छिकहुँ आइ लिहै बिहान लिहै बैंक बंद छै अइसे करि करिके लोग दौड़ाबै छिकै की आइ अबिहे बिहान अइहे ओकरा पीछे दौड़ैत दौड़ैत चारि दिन पाँच दिन दौड़ैत छियै तऽ केओ भी लोग दू पाँच सैकड़ा ब्याज पर दै छिकै रूपैआ तऽ ओ लोग बच्चामे खर्च करैत छिकै दबाइमे खर्च करैत छिकै की जे ई लिए हमरा महगा दबाइ मिलैत छै की कैसहियो बच्चाके पालन करिए अच्छा स्वस्थ रहए हमरा बच्चा एहि लिए की गरीब लोगके लिए सरकारी अस्पताल किआ नहि छै गरीब लोगके लिए सरकारी अस्पतालमे ईसब दबाइ किआ नहि रहतै जे गरीब लोग लै सकैत छिकै बच्चा बीमारीके कारण देखलिए लोग अपना जेबर भी बेचै लऽ पड़ि जाइत छीकै जे केनाहितो हमर बच्चा ठीक रहए गरीब लोग की करतै गरीब लोग कहाँ से लानतै दू रूपा चारि रूपा कमबै छिकै तऽ तऽ दालि सब्जी लोगके घरमे होइत छै परिबार हो गेलै ईसब चलेनाइ ओकर बीचमे बीमारी हो जाइत छीकै तऽ गरीब लोगके लिए इएह सबमे लोग गरीब हो जाए छिकै बड़ा लोगके अपन नौकरी नौकरी पैसा बला भेलै तऽ ओकरा लिए कोइ टेंसन नहि रहैत छै कि प्राइभेटे प्राइभेटोमे चाहे दूओ लाख रूपा लागि जाए ओहि लिए ओकरा टेंसन नहि रहैत छै बड़ा लोगके गरीब लोगके लिए दू रूपैआ जे रहि जेतै तऽ बहुत बड़का चीज छै गरीब लोगके लिए लेकिन गरीब लोग लिए महंगाइ दबाइ जे होए गेलै हन तऽ ई लिए आदमी जादा अभी कहैत छिकै सोना जेबर जे गेल हम सोनार भीरा बनकी मारैत छै तऽ लोक गरीब लोग बच्चाके इलाज करबै छै अपना बच्चाके इलाज करबै छिकै ई लै दबाइ नहि तऽ इएह हम कहै लऽ चाहैत छियै कि सरकारी अस्पतालमे जेकि हमरा सुबिधासँ सुबिधासँ हमरा सब अच्छा दबाइ मिल जाए सरकारी होस्पिटलमे कि गरीब लोगके जान बचि जाए जे कहीँ दौड़ नहि सकैत छै गरीब लोग जेकि हँ ई दबाइ यहाँ नहि मिललहुँ वहाँ नहि मिललहुँ ओइ मेडिकल जाहो ओहि मेडिकल जाहो गरीब लोग कतेक दौड़बै बड़ा लोगके अपन रूपा पैसा रहैत छै तऽ अपन बड़ा होस्पिटल गेल अपन रूपा पैसा लगाएके दबाइ लेलक गरीब लोग कऽ तऽ ओतना रूपैआ नहि रहैत छिकै जे ओतना रूपैआ लगाएके प्राइभेट होस्पिटलसँ दबाइ लै सकैत छै अपना बच्चाके इलाज करा सकैत छै गरीब लोगके लिए तऽ इएह छै कि से अपना सरकारी अस्पतालमे सरकारी अस्पतालमे अच्छा से अच्छा दबाइ मिल जाए जे गरीब लोकके लिए सुबिधा होय जे दबाइ लैमे बच्चाके इलाज करबैमे सुबिधा हो जेतै तऽ बहुत अच्छा होयतै एहिसे गरीब लोग बच्चाके लऽके बौखल घूरैत छै ई मेडिकल जाहो ओहि मेडिकल जाहो कतेक बौखतै बच्चाके लैके नहि पैसा बच्चा पैसा नहि रहैत छै गरीब लोगके आ नहि प्राइभेट होस्पिटल जाइत छै एहि लिए हमरा बहुत अच्छा से अच्छा सुबिधा दय दै जे सरकारी होस्पिटलमे बच्चाके इलाज कराए सकैत छियै कोइ भी बीमारी कऽ हम इलाज कराए सकैत छियै जे हमरा अच्छा दबाइ मिल जाए सस्ता सुबिधामे दबाइ मिल जाए जे गरीब लोग हम कहाँ दौड़बै